रांदचे पयलीं हांव म्हजो वोटो पयलीं लिंप करून पुसून घेतां सगळ्यो भाज्यो फळां हांव धूवन घेतां आनी मागीर त्यो शिनून घेतां मागीर जे मसाले घालपाचे आसात ते हांव हाता लागसर दवरतां आनी मागिरच हांव रांदपाक सुरवात करतां